नानि लाइनखौथ' ओरैबादि जों दा दाख्लि दै जावरिनायाव जोंङो आहाथ' जामफैबो दंनालाय दावखोनाय सानानै नायाबो जिमोजां नांदों एखे ना गोलाव नै दा दैआ रानलायबाय दा हाखर हाला नै सारबाबो नाया मोनो बेराद मोजां मोजां ना थायो दाथ' सानदावनानै दैया रानबाय हाखर हाला सारब्ला बे ना निस्ला खुसिया गोरिफोर बोथिया मोनलाबायोआरो बे दै गिदिराव मारै सार नांगौ होनोब्ला नोंङो बै खुन्दाफ्राव थालिर दिङाखौ सुथाबनानैबो जेजों सारनो हायो अबाव मोजां मोजां ना मोनो ना गोलाव बिदिनो सोरनिबा फख्रिनिफ्राय गबोनाय मोजां मोजां ना मोनो बे सिस्टेम आरो ना सारनाय नियमा दा आमफ्राय हाखर हाला सारनानै जोंनिथिंथ' मेरला ना मोनदों ना मोजां मोजां सोरनिबा फ'ख्रिनिफ्राय गबोनाय बबेबा दैनिफ्राय दावखोनाय बिदिनो गिदिर गिदिर ना बारलि मोनदों बामिबो मोनो मोजां मोजां ना दावखोदों दाखालि आजां गाजां बाना जानायाव दा बेफोरखौ फानोबा दामाबो आजां गाजां सारिस' टाका गाहाम किजि मोनो खमनिफ्रा एक्स' टाका फवा नाया ना लाइना बेनो आरो दा बोथोर नायै बोथोर दाथ' दाख्लि आजां गाजां नामोन दा सानदावबाय सानदुं दुंनानै जा हाखर हाला रानला जोबनोसै नै मेरला ना सारनांगौ मोनजानोसै मथा मथि सफ्थासेसो सानदावबानो गासिबो बे हाखरफ्रा रानजोबनानै नाखौ मोनजोबखागोन आरो दाबो नै जोंनिथिं मोनगासिनो दं आरो ओरै हरैहाय माबाथिं बिराद दङ जोंनिथिं बिथिंथ' नाव दिङा थालिरखौनो सुयै सुयै थालिर सायाव थानानैनो जे सारनानै मोनदों दैआ गोथौ नालाय ना सारनायाबो अनेख बुददि दङ मालाय बुददि गोरोंफ्रा थालिर दिङा सुनानै सारो आमफ्राय ना मोजां मोजां मोनो आमफ्राय सारबा बिदिनो दै गिदिराव फिथिख्रिबो मोनला बायो मामोनथाय बेरोखोम आरो ना सारनाय फरमुलाया बेखौबो जायबाजायफ्रा रोङा ना सारनाय फरमुलाखौ खेवालि जेजों सारो सेर सेर दै देरबा आरो एसे दै बोहैब्ला ओरै दावखोनानै सारोबा नागोलाव मोनो मोजां मोजां ना दाथ' दैया नै गैथ'लालाय नाया एसे खमायलांबाय दा गानाय फुनायाव नै दैफ्रानो आनदायलाय लांसैसो दाखालिसो आजां गाजां नाबो फैदोंमोन दा दैआबो रानबाय दा हनै आनदा हारायनोसै दैआनो गैला रानजोब बावबाय बे दै रानजोबाथ' हाखर हाला नाखौ साबफा सारै सारै मोनखागोन खना गफा हाखर हाला बे औवासुं बारि हाखर जामफै हाखर सोरबा दुब्लिनि फख्रि मेरला ना मोनसिगोन नास्राय निस्लाफोर दाथ' नै आंनानो फख्रि दङ दुब्लिआव बावनो नाया दामायनानै दङ दाखालि आजां गाजां ना मोनबोदोंमोन आङो दैआ रानबाय नालाय खमबाबो मोनखागोन आं खबाइसे नाखौ न'खाथिआव फख्रि दङ फख्रि फिसा जावनाय सारबानो मैया सारनो होननानै थेहांदोंमोन आङो आमफ्राय आर अखाबो हादेरलायबायदा गैया सरनाय जायाखिसै दा नैदाथ' सान्दुं दुंबाय रानफिनब्ला सारगोन नायाथ' मोनखागोन बाहाय एसे फिथिख्रिबो थायो ना बोथिया निस्ला खुसिया गोरलै गोरलैबो थालाबायो नाया अबाब गैथ'आ दासान्दि जोंनिथिं सारबानो मोनो खिन्थु जानला मोनला सारबा मोना बेबो बुददिनांगौ खना गफा नागेरलाबायनानै सारनांगौ आरो आरो मालाय ना सारबाबो ओरै दा गेटआव सारहैयो गेट दंना जोंनि खथियाव बोरै बोरै सारोथाय दै गिदिरब्लाबो खबाइसे गाहाम लानानै फैयो बे फाननानै जाग्राफ्रा लामायाव लोगोमोनो आङो नायाबो आमफ्राय हाब ओरै एक्स'नि खम मोनखाया एक्स' टाका गाहाम फवा आरो बारलिफ्राथ' दाख्लि रिदि रिदां मोनलाबायथारदों बेफोर मारै मारै मोनदों होनदोंथाय माबा दै गिदिरावनो थालेर दिङा सायाव नाव सुनानै गाखोनानै सारनानै मोनदोंनोलै बै जामब्रि जरायाव खायदा गोरोंफ्रा मोनो बुददि दंबा नों आंआथ' बोरै रोंनो जे नामावबे खेवालि जे नङाबाथ' मोनखाया मालाय नाजों जाग्राफ्रा अनेख बुददि दं मारै खालायबा मारै मोनगोन ओरै नङा ओरै नाव बानाय ब्र'बला बायो थालिरफोरखौ दानलाना सुजाबलाबायनानै नुबाय आङो नुनाया बिदि नाव बानायनायखौ बेराद खायदा दं ना सारग्राफ्रा नाव जावै जावै थालिर सायाव बिदिनो खबाइ दोनबाय बरथनबो दोननानै सारो ना मोजां मोजां मोनो आरो दाखालि समाव मोनदोंमोन नै दाथ' दैआबो रानबाय दा सारनायावसो जाहैनोसै हाखर हाला सारबा खना खनला सारबाथ' मेरला ना मोनखासिगोन खरान होबायना अखाबो गैला हाखर हाला औवासुं बारि मानि ना निस्लाफोर मोनदों आरो ओरैनो खुसिया हमलाबायो गोरिबो मोनो बोथिया मोनो फिथिख्रि मोनो दा बोथोरा नैबिदि खरानाव मेरला ना मोनसिगोन